अ आङो साहा फुदुंगासिनो अ बानायो दा अ आं मबाइलाव होदोंमोन दा आं गिदिरखौ फासस' लायो ओमफ्राय एसे मिडियामनिखौ फर हानद्रेद लायो ओमफ्रायो ओमफ्राय बेनिफ्राय फिसाखौ थ्रि फिफ्थि टु फिफटि बिदियाव फानो आरो औ अ लांफैबानो जाबाय ओं लांफै लांफै

अ जागोन दे

बेसेबां होगोन नोंलाय आंनो

सारिस'नि जागोन दे जागोन अ जागोन दे औ जा एकस' होबानो जागोन दे

बेग हेबाखै साहा फुदुंदों ओं दे हेबनायाव खस्थ' जायोना आखाय सायो गोदनाया सायो ओं औ जागोन दे औ औ दे